मैं एक बार घूमने गई थी जम्मू वहाँ पर बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं वहाँ पर लोग या घूम रहे थे चढ़ाई कर रहे थे लड़की भी चढ़ रही थी उस पहाड़ पर मैं तो देख रही थी मुझे बहुत डर लग रहा था देखकर मैं बोली अगर गिरेंगी तो क्या हाल होगा चोट लग जाएगी लेकिन वह लोग बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे पहाड़ पर घूम रही थी टहल रही थी पहाड़ पर वहाँ पर लोग घूम रहे थे ओर यह पहाड़ पर घूमकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था देखने में मुझे मैं टी वी पर भी देखी हूँ न्यूज पर भी देखती हूँ और हाँ पेपर में भी आता है पहाड़ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो और अच्छा लगता है पहाड़ का नज़ारा भी अच्छा लगता है पहाड़ पर अगर चढ़ूँ तो और अच्छा लगता है पहाड़ पर चढ़कर देखो तो पूरी दुनिया बहुत को पहाड़ पर चढ़कर देखो तो जो घर वर बगल रहेगा वह और अच्छा लगेगा घर वर देखकर बहुत अच्छा लगता है पहाड़ पर चढ़ो तो और अच्छा लगता है लोग बेल्ट लगाते हैं लड़कियाँ लड़कियाँ बेल्ट वेल्ट लगाकर चढ़ती हैं ताकि वह गिरे उन्हें चोट ना लगे कसकर बेल्ट लगाए रहती हैं और पहाड़ों पर चढ़ती हैं हाँ पहाड़ से फ़िर नीचे उतरती हैं कुछ लोग तो पहाड़ों पर चढ़ते हैं फ़िर गिर जाते हैं फ़िर चढ़ते हैं फ़िर गिर जाते हैं लेकिन हार नहीं मानते हैं वह लोग पहाड़ पड़ चढ़ते रहते हैं बोलते हैं आज नहीं तो कल पहाड़ पर चढ़ूँगी और देखूँगी इन पहाड़ों का नज़ारा कितना अच्छा है पहाड़ पर चढ़कर लोग देखते हैं पहाड़ का नज़ारा अच्छा लगता है हम देखे तो लोग चढ़ रहे थे मुझे भी अच्छा लग रहा था हम वहीं पर खड़े होकर देख रहे थे लोग पहाड़ पर बैठे थे कुछ लोग उतर रहे थे वह सब नज़ारा देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था पहाड़ पर बहुत से बहुत से पहाड़ पर पत्तियाँ उगी थी घास वास उगे थे वह भी अच्छा लग रहा था पहाड़ पर अगर सेल फ़ोटो ओटो खींचो तो वह भी अच्छा लगता है पहाड़ों का फ़ोटू खींचो तो और अच्छा लगता है मैं खींची थी मुझे अच्छा लग रहा था पहाड़ पर लोग चढ़ते हैं पहाड़ पहाड़ों वाली सीढ़ी पर चढ़ो वह भी अच्छा लगता है पहाड़ पर लोग बैठे रहते हैं कुछ लोग उतरते हैं तो कुछ लोग घूमते हैं पहाड़ के आस पास रहते रहते हैं पहाड़ का नज़ारा देखते हैं बोलते हैं यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है जिस तरफ देखो उधर ही पहाड़ ही पहाड़ दिखता है कुछ छोटा पहाड़ रहता है तो कुछ बड़ा पहाड़ रहता है वहाँ पहाड़ बहुत अच्छा लगता है पहाड़ देखो अच्छा लगता है